میں ایک تبّت جگہ پہ گئی تھی گھومنے کے لیے مجھے میرا ایک سپنا تھا وہاں پر گھومنے کا اور اس لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گھومنے گئی تھی اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں چڑھائی کرنی پڑتی ہے بہت اونچی جگہ ہے تبت میں کافی میں وہاں پہ گئی تھی اور میں نے ہم سب نے خوب چڑھائی کری وہاں پہ اوپر تو کافی ہم لوگ گئے اور ہمیں بہت مزہ آیا وہاں پہ راستے میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوئے گئے اور جب ہم وہاں اوپر چڑھائی پر اپنے فائنل پہ پہنچے تو وہاں پہ چاروں طرف کھلا ہی کھلا تھا بہت زیادہ اچھا ویو آ رہا تھا بہت سندر جگہ ہمیں لگ رہی تھی وہ اور چاروں طرف دیکھنے سے ہریالی ہریالی تھی یہاں کچھ جانور بھی دکھائی دیے پنچھی اڑتے ہوئے بہت سندر لگ رہے تھے مجھے بہت مزہ آیا وہاں پہ جا کے میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا چڑھائی کر کے